کھیل مجموعی مجموعی ترقی جسمانی تندرستی ٹیم ورک نظم و ضبط اور ذہنی لچک کو فروغ دیتا ہے قیمتی زندگی میں ہمیں مہارتیں سکھاتے ہیں اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتے ہیں کھیل کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان ہندوستان کو نچلی سطح پر تربیتی پروگرام وغیرہ ارینج کرنا چاہیے اور اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے جدید ترین سہولیات فراہم کرنا چاہیے اور جو اچھے کھلاڑی ہیں باصلاحیت کھلاڑیوں کو اسکالرشپ پیش کرنا چاہیے کچھ ان کے معیار کو بڑھانا چاہیے تعلیمی نظا نا نصاب اور کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کھیلوں کو ترجیح دینا چاہیے صحت مند آبادی بہترین کو بین الاقوامی مسابقت اور قومی فخر کا احساس پیدا کرتا ہے